لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر اپنی تصاویر شوشل میڈیا پر پوسٹ کرتے ہیں ہر ایک اور ہر ایک کی وجوہات اور ترجیحات مختلف ہو سکتی ہیں میری بھی کچھ وجوہات ہیں جس کی بنا پر میں اپنی تصاویر شوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہوں دور دراز کے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اپنے لمحات اور تجربات شیئر کرنا فوٹوگرافی آرٹھ یا دیگر تخلیقی کاموں کی نمائش اپنے آپ کو ایک مخصوصی انداز یا موضوع میں پیش کرنا پیش کرتا ہوں زندگی کے اہم لمحات کو محفوظ کرنا اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کو یاد کرتا ہوں دوستوں اور فولوور سے فوری فیڈبیک حاصل کرتا ہوں اپنی سر گرمیوں اور تجربات کی توثیق اور تعریف حاصل کرتا ہوں پیشہ وارانہ نیٹورک بڑھانا اور اپنے کام کی نمائش کرنا کاروباری یا ذاتی برانڈ کو فروغ دینا مختلف قسم کی پوسٹ شیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے بے شما بشمول تصاویر ویڈیوز اور نسوس بنیادی طور پر تصاویر اور ویڈیو شیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے انسٹاگرام اور اسٹوریز اور ریلز بھی مقبول ہیں مختصر وقت کے لیے تصاویر اور ویڈیو شیئر کرنے کا پلیٹفارم فوری تصاویر ٹوئٹر فوری تصاویر اور مختصر پیغامات شیئر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے پیشہ وارانہ نیٹورکنگ اور کاروباری کامیابیاں شیئر کرنے کے لیے لوگوں سے جڑے رہنے اور اپنی زندگی کے لمحات شیئر کرنے کے لیے دوسروں سے تعریف اور فیڈبیک حاصل کرنے کے لیے یادیں محفوظ کرنا مستقبل کے لیے یادیں محفوظ رکھنے کے لیے پیشہ وارانہ مقاصد نیٹورکنگ اور کاروباری مقاصد کے لیے یہ وجوہات اور پلیٹفارمس لوگوں کو اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے میں مدد دیتے ہیں